हेल' औ

आङो गाबोनथ' थांनो हानाय नङा आङो ना लायगोन आङो ना ना ना बेलासियाव मोनफैगोन मानोबा नांगौमोन

नाया मिरगा जागोन ओमफ्राय फखा फिसा फिसा जागोन ओरैनो आसि थाइनै थाइनै केजि हिसाबैथ' जोङो ओमफ्राय दाननानै लाबोयो एकस' थ्रिसाव लाबोयो जों ओम ओमफ्राय जों ओरैनो लाबोनायनि गारिभारा लायोआरो एसे थावनि माबानि हमनानै हाजिरा ओरैनो बेसेसो नांगौ बायदि नङा नोंसिनो ओरैनो बेसे केजि नांगौ फाल्ला ब्रै होमब्ला बिस केजि बिस केजिब्ला ओरैनो फाननायाथ' दुइस' फानो नै गावालियाव फानफैनाया ओमफ्राय बिदिनो एकस' साथिफोर हमना होब्ला होनोसै नङा जोंना दा हाजिरा थाहैयाना गोजान ओजों बै माबायावसो लायोना जों सिंगिमारियावसो सिंगि मारियावसो लायोना जों गोजान जायो ओम फाल्लाब्रैआव केजि माबायै हमोब्ला एकस' साथि हमोब्ला जागोनानलै एसे बुरजायैनो जायखिया हिसाब खालामनानै माबानसै एकस' साथिनि लांगोन ना उम उम उम दे होमब्ला आं गाबोन लाना फैनसै उम उम दे